آج میں نے فلپ کارٹ سے ایک اسکین کریم بک کی تھی وہ کریم استعمال کرنے کے بعد میری جلد بہت ملائم اور نازک ہو گئی ہو لگنے ہو گئی ہے ابھی تک مجھے اس کریم سے کوئی سائڈ افیکٹ محسوس نہیں ہوا ہے گراہکوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کریم کو خریدیں اور اس کو استعمال کریں آپ کو فائدہ ہوگا